जी हाँ मैं अपनी नौकरी के बारे में ज़रूर आपको बताना चाहूँगी मैं अभी के समय में मैं एक टीचर हूँ मैं इस्कूल में पढ़ाने के लिए जाती हूँ घर पे भी बच्चे आते हैं पढ़ने और मैं होम ट्यूशन भी लेती हूँ तो मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है मैं बहुत पसंद करती हूँ बच्चों को पढ़ाना मुझे टीचिंग लाइन में भी जाना है तो मैं चाहती हूँ कि आगे जा कर भविष्य में मैं अपनी मेरी ख़ुद की एक टी कोचिंग क्लास हो जो मैं खोलना चाहती हूँ जिसमें हर स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ने आएँ मैं मुझे गणित पढ़ाने का बहुत शौक़ है तो मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों को मैथ्स पढ़ाऊँ और वो बहुत ही ज़्यादा जो बच्चे वीक है मैथ्स में मैं उन्हें मैथ्स में पोफेक्ट कर पाऊँ ये मेरा सपना है मैं चाहती हूँ कि भविष्य में मेरा करियर जो है वो इसी तरह आगे बढ़े टीचिंग में ही मुझे बहुत ही ज़्यादा ररुचि है पढ़ाई पढ़ाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं चाहती हूँ कि इसी सम्बंध में मेरा भविष्य आगे बढ़े